جانور بھی پیار کا بھوکا ہوتا ہے جانور جس کو ہم بہت ہی پیار کرتے ہیں پوستے ہیں اس کی پرورش کرتے ہیں جس طرح ہم اپنے چھوٹے بچے کی پرورش کرتے ہیں اس طرح ہم اپنے جانور کی بھی پروش کرتے ہیں اگر ہم جانور کی بات کریں تو گائے بھیڑ بکری مرغیا وغیرہ یہ ایسے جانور ہوتے ہیں جس کا ہم استعمال ہر اعتبار سے کرتے ہیں اگر دیکھا جائے تو ہم مرغیاں پوستے ہیں پھر اسے ہم کھاتے بھی ہیں اور اس کا گوشت بہت ہی مفید ہوتا ہے ہے نا گائے کا دودھ بہت ہی مفید ہوتا ہے گائے کے دودھ سے کئی طرح کی چیزیں بنتی ہیں بچوں کو بھی لوگ گائے کا دودھ پلاتے ہیں ہے نا پھر جس سے اون نکالا جاتا ہے اون ہمارے کپڑا یا سوئٹر بننے کے کام میں آتا ہے بکریا جن کا لوگ گوشت شوق سے کكھاتے ہیں اور آج سے قدیم زمانے میں کہا جاتا تھا کہ جو زمین دار ٹائپ کے آدمی رہتے تھے وہ اپنے گھر پہ جانور بکریاں مرغیاں بھیڑ یہ سب پوستے تھے اور اس کو کھلاتے پلاتے بھی تھے اور اسے ضرورت پڑنے پہ اس کا استعمال بھی کر لیتے تھے جانور یہ ایک ایسی چیز ہے ہے نا جو انسان سے ملتا جلتا ایک ہم شکل چیز ہوتا ہے ہے نا لوگ سمجھتے ہیں کہ جانور کو عقل نہیں ہوتا مثال کے طور پہ اگر ہم ایک کتا پوستے ہیں تو کہا جاتا ہے کہ کتا بہت ہی وفادار جانور ہوتا ہے اسی لیے جب آپ کے گھر میں اگر کوئی نہیں رہے تو وہ آپ کے گھر کا رکھوالی کرتا ہے کوئی بھی باہر کے آدمی کو وہ آپ کے بغیر آنے نہیں دے سکتا کیونکہ کتا میں سونگھنے کی بہت ہی زیادہ ہے نا شکتی ہوتی ہے اسے ایک ایسا اوپر والے نے قدرت نے ایک ایسا چیز دیا ہے جو اپنے آدمی کو وہ سونگھ کے پتہ کر لیتا ہے کہ میرے گھر کا آدمی ہے یا میرے گھر کے باہر کا آدمی ہے اور باہر کے آدمی پہ وہ بھوکنے لگتا ہے تو جیسے گھوڑا ہوا گھوڑا بھی بہت وفازار جانور ہوتا ہے اگر ہم چڑیا کی بات کریں تو لوگ پرانے زمانے میں کبوتر کو پَتر واہک کہتے تھے وہ ایک سے دوسری جگہ سدیس پہنچاتے تھے اور خط کبوتر ہی پہنچاتا تھا آج نئے زمانے میں موبائل آ گیا ہے واٹسپ آ گیا ہے فیس بک آ گیا ہے سوشل میڈیا آ گیا ہے یہ ایک الگ چیز ہے لیکن آج سے پرانے جمانے میں لوگ کبوتر کو یوز کرتے تھے خط کے لیے تو وہ جانور وہ ایک چڑیا تھا چڑیا جو ایک دوسرے کا سندیس پہنچاتا تھا لوگ گھورا رکھتے تھے گھوڑا سے لوگ تجارت کرتے تھے لوگ بزنس بھی گھوڑے سے کرتے تھے اپنا مال کہیں بیچنا ہو تو گھوڑے کے پیٹھ پہ لاد کے لے جاتے تھے مثلاً یہ دیکھا جائے تو جانور ہمارے بہت ہی کام کی چیزیں ہیں اور جس طرح ہم اپنا گھر بنا کے رہتے ہیں اس طرح جانور کا بھی گھر بنانا چاہیے جانور کو بھی اس کے گھر میں رکھنے رکھا جانا چاہیے اور اسے بھی جو اس کا کھانے کا جو بھی غذا ہے اس کو دینا چاہیے یہ نہیں کہ آپ نے جانور پوس لیا اور اسے آپ اس پہ دھیان نہیں دے رہے ہیں جب ٹھنڈی آئے تو جیسے ہم لوگ ٹھنڈی کا کپڑا پہنتے جانور کو بھی کوئی گھر میں پرانا کپڑا ہو تو اسے پہنانا چاہیے کیونکہ کیا انسان کو ٹھنڈی لگتی ہے اور جانور کو ٹھنڈی نہیں لگتی ہے تو مثلاً زمانے کے اعتبار سے دیکھا جائے تو جو بھی جانور ہو یا چڑیا ہو گویا کے چرندہ ہو پرندہ ہو وہ ہمارے بہت ہی کام کا ہوتا ہے اور ہمارے لیے وہ بہت ہی فائدہ مند ہے نقصان تو نہیں کہہ سکتے ہیں ہے نا لوگ کہتے ہیں کہ اگر جانور رکھنے سے لوگ کا فائدہ ہی ہوتا ہے مثئلاً نقصان نہیں ہوتا ہے ہے نا اور ہم کو جانور رکھنے سے اور بھی طرح کے فائدے ہیں کہ اگر ہم گائے رکھے ہوئے ہیں مالی طور پہ بھی ہماری فائدہ ہوتا ہے کہ ہم گائے رکھے ہوئے ہیں اس کا ہم دودھ نکالتے ہیں دودھ نکال کے پھر ہم بیچتے ہیں جو ہمارے ایک سورس آف انکم کا ذریعہ ہو جاتا ہے ٹھیک ہے تو لوگ جانور کو اچھی پرورش دینی چاہیے اچھا کھانا دینا چاہیے تا کہ وہ انسان سے ہمیشہ لگاؤ رکھیں